हाँ हाँ नमस्ते हाँ है बाटी चौखा रेस्टोरेंट अच्छा रेस्टोरेंट है बहुत जगह है आपको गाड़ी पार्किंग करने का भी जगह मिलेगा आपको जैसा चाहिए ये टू व्हीलर फ़ोर व्हीलर सब पार्किंग करने के लिए जगह है आपको खाने में बाटी चोखा दाल चावल सैलेड रो आपको जो चाहिए आपको मिलेगा और भी खाना है उसमें टाइमिंग है दस से रात को बारह बजे तक हाँ फैमिली रेस्टोरेंट अलग है और कपल रेस्टोरेंट अलग है और भी अच्छी जगह है आपको जहाँ अच्छा लगे आप कहीं भी बैठ सकती हैं अपनी फैमिली के साथ नहीं पार्किंग का तो आपका पैसा वैसा नहीं लगेगा उसमें सब आपका एड्जेस्ट हो जाएगा आप गाड़ी अपना खड़ा कर सकती हैं लाकर हाँ वह सब है बच्चों के लिए आप लोग के लिए भी है और बच्चों लोग के लिए भी है आपको जो करना है कर सकती हैं बच्चे लोग अपना खेल सकते हैं हाँ है ना सब कुछ है आपको सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी आप आइए अपनी फैमिली को लेकर आप दो आप आ सकती हैं आपकी यहाँ का रेस्टोरेंट है आपको यह बहुत अच्छा लगेगा आप आएँगे यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है बाटी चोखा रेस्टोरेंट ना के नाम से प्रसिद्ध है आइए आप ट्राई कर लीजिए फैमिली के साथ आइए

हाँ आपको जैसा खाना चाहिए वैसा उसका प्राइज़ रहेगा अलग अलग प्राइज़ के हिसाब से है ना

ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोग के यहाँ रेस्टोरेंट का एक चौमीन है वह बहुत ही बेस्ट है फेमस है हम लोग के यहाँ का नूडल्स आप आइए अपने फैमिली के साथ हम लोगों का नूडल्स एक बार ट्राई करिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट का आप लोग को बहुत ही लगेगा नमस्ते